जय झूलेलाल असांखे स्विमिंग सिखण जो ॾाढो ज़रूरी आ्हे ऐं स्विमिंग असांजे पासे में हिकु स्विमिंग पुल आहे हुते कॾहिं कॾहिं असां स्विमिंग करण लाइ वेंदा आहियूं पा पासे में तापी नदी बि आहे हुते बि कॾहिं कॾहिं स्विमिंग करणु वेंदा आहियूं ऐं इन खां वधीक अॼु जे टाइम में एतिरो समय कान्हे की माण्हू स्विमिंग करे सघे थोरो घणो ई असां पंहिंजे पुल जे जेकी पासे में आहे जेकी पुल आहे जेकी स्विमिंग पुल ठहियलु आहे उन में हफ़्ते में हिकु दफ़ो या महिने में हिकु दफ़ो स्विमिंग करण लाइ वेंदा आहियूं ऐं स्विमिंग करण सां पंहिंजो शरीर बि हलको थींदो आहे इन जे हिसाब सां ई असां स्विमिंग कंदा आहियूं जय झूलेलाल